योगा करण सां शरीर में तमामु फ़ाइदा थींदा आहिनि जिन सां शरीर में लचीलापन ईंदो आहे ब्लड प्रैशर कंट्रोल थींदो आहे शुगर कंट्रोल थींदो आहे ध्यानु एकत्रित करे सघूं था मेडीटेशन करण सां मन शांति थींदो आहे सॼो ॾींहुं शरीर हिकदमि तंदरुस्तु रहंदो आहे